میں نے زبان کے اندر بہت ساری تبدیلی دیکھی ہیں پہلے اردو زبان بہت میٹھی زبان بولا کرتے تھے اور آج کے دور میں اردو زبان میں ہندی بھی ملا دیتے ہیں انگلش کا بھی ورڈ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت زیادہ مکس بولتے ہیں اردو زبان بہت اچھی زبان تھی پیار محبت والی زبان تھی بہت میٹھی لیکن آج کے معاشرے میں آج کے بچے یا بوڑھے آس پاس کے انگلش یوز کرتے ہیں ہندی یوز کرتے ہیں تو اس زبان کو قائم رکھنے کے لیے اردو زبان کو سیکھنا یا بولنا کوشش کرنی چاہیے